توہمات تو ہمارے علاقے میں اتنے زیادہ ہے کہ اگر میں ان کو ایک ایک کر کے شمار کرنے لگے تو گھنٹوں لگ جائیں گے لیکن ان کی فہرست ختم نہیں ہوگی ہمارا علاقہ سمانچل چونکہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں لوگوں کی لوگ تعلیم یافتہ ہے اور بہت کم پڑھے لکھے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں ہاں یہ بات الگ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں تعلیم کا رجحان بڑھا ہے تو اب علم میں اضافہ کی وجہ سے جو نئی نسل ہے وہ اپنے علم کی وجہ سے ان توہمات پر زیادہ پختہ یقین نہیں رکھتے ہیں لیکن وہ تو ہمارے جن پر ہمارے پرانے لوگ اور ان میں بھی خاص طور پر عورتیں زیادہ پختہ یقین رکھتے ہیں جیسے چڑیل اور بھوت وغیرہ کی وجود کو یہ لوگ بہت حقیقت مانتے ہیں حالانکہ ان کا کہیں وجود ہی نہیں ہوتا ہے لیکن لوگ مانتے ہیں کہ چڑیل ہوتی ہے بھود ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے یہ سب غلط باتیں ہیں یہ صرف لوگوں کا وہم ہے ہمارے مسلمان لوگ بھی اس توہمات کا شکار ہے حالانکہ اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے انہیں توہمات میں سے ایک جو سب سے مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کالی بلی یا پھر کسی بھی طرح کی بلّی کا راستہ کاٹ لینا عوام میں برا خیال جاتا ہے یعنی کہ اگر راستہ چلتے وقت کوئی کالی بلّی سامنے سے گزر جائے تو بد قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے